میں فزیکل کتابیں پڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں اس لیے کہ فزیکل کتابیں پڑھنے سے ہمارے مطالعہ مضبوط ہوتا ہے اور ہماری زبان بھی اچّھی ہوتی ہے اور ہم اور ہمیں اچّھے معلومات ہوتے ہیں اس سے اور اللٹرانک ورزن سے ہماری آنکھیں خراب ہوتی ہیں اور اس کو پڑھنے میں مزہ بھی نہیں آتا ہے فزیکل کتابوں میں کو پڑھنے سے جو مزہ آتا ہے اور دو جو دلچسپی جاگتی ہے وہ الیکٹرانک ورزن کتابوں سے نہیں جاگتی ہے اور اس سے الیکٹرانک ورزن کو پڑھنے سے دوسری بھی چیزیں کھلنے لگتی ہیں اور پورا دھیان پڑھنے کے بجائے دوسری چیزوں پہ چلا جاتا ہے اور ہاں میں نے آئیڈیو بکس سنی ہے اس کو بھی سننے میں مزہ آتا ہے اور اس سے کتابوں کے بارے میں معرفت ہوتی ہے اور ہم اس پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں